मैम आप होटल मैनेजर बोल रही हैं क्या स्वाती जी मैम मैं बाहर से आई हूँ मेरे को दो दिन के लिए होटल में रूम बुक करना था तो मैम मैम होटल में रूम वग़ैरह ख़ाली हैं क्या अभी तो मैम कितने तक का है रूम

अच्छा तो मैम क्या क्या सुविधा हैं होटल में मतलब रूम वग़ैरह में

अच्छा मैम और खाने में खाना वग़ैरह में अच्छा मैम तो मुझे मैम खाने वग़ैरह का चार्ज अलग से रहेगा क्या अच्छा मैम तो मतलब कि होटल के यह सारे सुविधाएँ सब एक ही रेट पर मिल जाएँगी ढाई हज़ार या पाँच हज़ार तक अच्छा मैम मतलब अगर पाँच हज़ार का मतलब वह ए सी वाला लेना है तो पाँच हज़ार में सारी सुविधाएँ अच्छे से हो जाएँगी ठीक है मैम तो मैं थोड़ी देर में आती हूँ तो आप मेरा रूम बुक करवा दीजिएगा मैम मे को वैसे तो दो दिन का काम है फिर भी मैम एक हफ़्ते तक मे को शायद रुकना पड़ जाए अच्छा मैम तो मैम अगर एक हफ़्ते तक का रहेगा तो मे को बता दीजिए कितना चार्ज लेंगी आप नहीं मैम मेरा आठ दिन फ़िक्स है ओके मैम ठीक है मैम फिर मैं थोड़ी देर में आती हूँ ओके मैम थैंक यू